सामाजिक ऐं नैतिक मुद्दनि ते धर्म जी शिक्षाऊं ॾाढियूं कमु में ईंदियूं आहिनि जे कॾहिं असां धर्म जो रस्तो अपनायूं था त असांजूं धर्म जूं शिक्षाऊं समाज खे अॻियां वधाइण में ॾाढियूं कमु ईंंदियूं आहिनि ऐं उहे संस्कृतिअ खे बि अॻियां वधाइनि थियूं समुदाय में असांखे कीअं रहणु खपे इअं बि असांखे प्रभावित कंदियूं आहिनि व्यक्तिगत असांजी ज़िमेदारी आहे त पंहिंजी संस्कृतिअ खे नस्ल खे असां हिनजे बारे में जानकारी ॾियूं ऐं उन्हनि मुद्दनि जे बारे में असांजी अॻियां जी नस्ल खे ॿुधायूं